म्हजो स्पोर्ट्साचो एक्सपिरियन्स म्हणजे आठवेक आसतना साकून क्रिकेट खेळपा खातीर हांव वतालों स्कूल टिमीक पयली आठवीक आसतना साकून हांवें क्रिकेट खेळपाक स्टार्ट केल्लें फुडें वता वता हांव गोवा क्रिकेट एसोसिएशन हाका सुद्दां खेळोन आयला तरी आसतना इंजरीस ह्यो जाताल्योच तरी आसतना गोवा क्रिकेट टिमीक खेळोनूय बीन चेन्नय क्रिकेट एसोसिएशनाक खेळपाची संदी म्हाका चेन्नय क्रिकेस क्रिकेट एसोसिएशन दिल्ली दहावेक आसतना ह्या चेन्नई चेन्नई टिमी खातीर हांव सिजन बॉलान खेळयलो त्या टायमार आमच्या कडेन क्रिकेट कीट सुद्दा आसनासली बट सरकारान त्या टायमार आमकां सगळ्यांक एक एक क्रिकेट किट दिली बॅट्स दिलीं आनी ग्रावंड हे बरे तरेन तयार करून दिले त्या टायमार फक्त एकूच ग्रावंड आसतालो तो म्हणजे चिकाली क्रिकेट ग्रावंड जेन्ना गोंयचे प्लेयर्स हे फुडें सरपाक लागले त्या टायमार आमकां सरकारान हालीं दोन ग्रावंड हे तयार करून दिले ते म्हणजे एक फातोड्डा जो आतां फुटबॉल खेळटात तेका क्रिकेट पीच तयार करून दिली प्लस एक आसा तो कुकळें तो बीन एक बरो पुरको ग्रावंड हो आमकां तयार करून दिलो ह्या तिनूय ग्रावंडाचेर हांव क्रिकेट खेळून आयिल्लो आसा तरी आसतना गोंयांतल्या सगळ्या ग्रावंडाचेर जे ल्हान आसतले तांचेरूय बीन क्रिकेट खेळून आयला गोंया भायर चेन्नई आसतली तेवूय तांच्या एक या दोन दोन ग्रावंडाचेर क्रिकेटीचो अनुभव हो म्हाका आसा गोवा क्रिको क्रिकेट एसोसिएशना कडल्यान सर्टिफिकेट ही म्हाका दिल्ली आसा